हाँ होती है मतलब हमारे समाचारों में हमारे जो सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दा है वो वहाँ पर चर्चा होता है और वो होनी भी चाहिए अगर ये सब मतलब मुद्दे पर चर्चा नही होगी हमारे देश के बारे में हमारे राज्य के बारे में हमारे जो सांस्कृतिक परंपरा हमारे जो इतिहास के बारे में अगर चर्चा नई होगी तो क्या है तो समाचार क्यों बनाया मुझे लगता हे और ये सब होनी चाहिए जिसकी वजह से हमारा जो जिले की जो सांस्कृतिक जो सामाजिक सांस्कृतिक है और हमारे जो लोक प्रथाएं है हमारे जो लोक चड़नी है वो सब को मतलब दूसरे लोगों को दिखाना चाहिए ओर दूसरे लोगों को दूसरी लोगों का जो सांस्कृतिक परंपरा जो लोक चलनी है वो हमें भी देखाना चाहिए जिसकी वजह से हम उनसे कुछ सीख सकते है और ओ भी हमसे कुछ सीख सकते है अगर ज़्यादातर के जो मीडिया लोग है वो बहुत सारे जो राजनेता जो पलिटिक्स हो गया कोई किसी को मार दी मतलब ऐसे नेगेटिव समाचार मतलब दिनभर ऐसा करते रहते हे कुछ ज़्यादा अच्छे वाले समाचार बहुत कम और जो नेगेटिव वाला मतलब जो विपरीत मुखी जो समाचार होता हे जो मतलब झगड़ा हो गया जो कोई दो लोग कलह कर रहे है वो हो गया ऐसे ये जो समाचार होते हे वो ज़्यादा दिखाते है